हमरा सबके धार्मिक स्थान बहुते ठाम विदेश्वर स्थान भेल कपलेश्वर भेल तखैन सऽ अहाँके भवानीपुर भेल बझलियै तऽ ओहिठमा धार्मिक स्थान अइ आ धार्मिक स्थान बैदनाथ धाम भेल आओर बहुत तरह छै गंगा सागर भेल गंगा स्नान भेल बहुत तरहक हमरे इलाकामे विदेश्वर स्थान भेल बड़ प्रसिद्ध अइ भवानीपुर भेल इएह सब